हेलो हाँ सर मैं राजेश बोल रहा हूँ आप स्वेगी से बात कर रहे हैं ना सर मैंने अभी आपके यहाँ पे स्वेगी में कुछ खाने के लिए पिजा ऑर्डर किया था तो सर मुझे क्या है मैंने वो गलती से कर दिया था सर मुझे पिजा खाना नहीं है मुझे क्या है कि मेरी जो दवाइयाँ है वो चल रही है तो मुझे कोई भी फास्ट फूड खाने के लिए मना किया गया है तो इसलिए सर मुझे वो पिजा है वो कैंसिल करवाना है वो मुझे हटाना है वो मैंने आर्डर किया है वो तो सर मुझे वो पिजा है मेरा वो कैंसिल कर दीजिए आप वो गलती से आर्डर हो गया था तो इसलिए सर मैंने आपको कॉल किया है सर इसके आपको हाई हुई असुविधा के लिए हम मैं माफ़ी चाहता हूँ सर इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि जो मैंने आर्डर किया था पिजा उसको आप हटा दीजिए उसको कैंसिल कर दीजिए हाँ जी सर जी सर ओके सर धन्यवाद सर